कभी कभी हमे आरके बाइकसे जाइ छिए तनि लम्बा यात्रापर जेनाकि जाइ छिए हमे आरके हरिद्वारे जाइ छी झारखण्ड साइड तऽ हरिद्वार जाइ छी भगमान लगुन तऽ हमे आरके साथे खाइ पिएके समान लऽ लै छिए गाड़ीमे तेल भरबा लै छिए खाइ पिएके समानमे जेना अइसन चीज लऽ लै छिए जे दु दुइ तीन दिन चलि जाइ किएकि दुइ तीन दिन अगर नहि चलतै तऽ फेर खएबै कथी आओर बाइक सावधानीसे जाइके पड़ै हइ किएकि सावधानीसे जाइके पड़ै हइ किएकि आपसो आबैके पड़ै हइ तऽ बि लम्बा यात्रामे होइ छै कि तनि दवा उवा भी लेल लऽ लै हइ आदमी जेना तबिअत खराब अगर भऽ जाएत तऽ तखन कि करब आओर तेलो गाड़ीके पेट्रोलो लऽ लै छै जादा डिब्बामे आओर नहि लेतै तऽ फेर गाड़ी अगर कोनो फुटवला रास्तामे बन्द भऽ जेतै तेल तऽ दैके वहाँसे निकलि सकलै हँ नहि नहि ले नहि लेबै जहाँ पेट्रोल पम्प तेल लैके साधन नहि हइ जहाँसे दूर हइ बहुत तेल लेबैले चीज तऽ तखन तऽ ओतेक रातिमे चोर आर अगर मनि लिअऽ आ जाएत तऽ तखन फेर दिक्कत हो जाएत ने इएह दुआरे हँ तेल आर साथे रखैके चाही ओना दिक्कत नहि होत दवा उवा लऽ लैके चाही ओना सेहत अच्छा रहत दवाइ नहि लेबै तऽ मानि लिऔ अगर अहाँके अथी चलबही घर चल चला रहलिए हँ आओर अहाँके चक्कर आ जाएत आओर तऽ तखन एक्सिडेन्ट हो जाएत फेर एक्सिडेन्ट हो जाएत तऽ परेशानी अहाँके तऽ होबे करत तऽ इएह दुआरे दवा उवा लऽ के चलैके चाही सेहतपर धिआन दैके चाही आओर सेहतपर धिआन दैके चाही आओर खाइ पिएके समान तऽ लैएके चाही कि खएबै पिबै नहि तऽ सेहत तऽ खराब रहबे करत इएह ले खाइ पिएके समान तऽ लऽ लैके चाही किछु पइसो लऽ लैके चाही ओना किछु पइसो लऽ लैके चाही मानि लिऔ अहाँके गाड़ीके टायरे अगर पञ्चर भऽ जाएत तऽ तखन तऽ पइसा लेबे ने करत जे ठीक करत तऽ तखन इहोसब पइसो रखि लैके चाही ओना ठीक रहै छै मानि लिऔ अगर जादा पेट्रोल लैत अगर अहाँ एक्स्ट्रो लऽ लेलिए हँ आओर ओहो निहुँटि गेल अहाँके गाड़ी बेसी तेल पिए छै तऽ ओहो अगर तेल निहुँटि जाएत तऽ फेर अहाँके पास पइसा रहत तभिए ने तेल खरिदब तऽ इएह दुआरे पइसो तेलो ले पाइ लऽ लैके चाही खाहु ले आओर दवा उवा लए तऽ लैए लै लैके चाही किएकि दवा उवा तऽ जादा जरूरी छै आओर अगर लम्बा ट्रिप छै तऽ सावधानीपूर्वक जाइके चाही किएकि देखिए रहलिए हँ जनसंख्या कतेक बढ़ि रहलै हँ तऽ जनसंख्या बढ़ै हइ तऽ गाड़िओसब आदमी जादा खरिदै हइ तऽ पूजो पाठ जादा होइ छै तऽ साफ सावधानीसे जाइके चाही आओर आरामसे जाइके चाही आओर ईसब चीज लऽ लैके चाही किएकि आदमीके परेशानी दिक्कत नहि होइ एहि दुआरे लऽ लैके चाही तऽ दवा पेट्रोल खाइ पिएके समान आओर आरामसे जाइके चाही आओर जादा सही रहै हइ आओर जतेक जेना अगर ठण्डेके मौसम छै तऽ ठण्डावला कपड़ा पिन्हैके चाही कपड़ा लऽ लैके चाही आओर गरमीके मौसम हइ तऽ गरमी टाइपके कपड़ा लऽ लैके चाही ताकि अहाँके चक्कर नहि आएत एहन एहन समान सब लऽ लैके चाही ठीक रहै हइ आओर दवाइ खाइ पिएके समान पेट्रोल ईसब चीज तऽ रखनाइ एकदम परम आवश्यक छै ईसब चीज अहाँ नहि करबै तऽ अहाँके बादमे परेशानी हो सकलै हँ आओर परेशानी होत तऽ दिक्कत तऽ अहीँके झेलैके पड़त लेकिन अगर अहाँके पड़ै चाहै छी अगर अहाँ परेशानी हमरा नहि होइ तऽ अगर यात्रापर जाइ लम्बा यात्रापर जा रहलिए तऽ ईसब समान अहाँके लेनाइ बहुत जरूरी यऽ अगर ईसब समान नहि लेब तऽ दिक्कत अहीँके होत लेकिन अहाँके झेलैके पड़त इएह दुआरे ईसब समान लऽ लैके चाही